चूड़ी लाहके जे चूड़ी होयत छै से बड्ड पैसा लागैत छै तै दुआरे नहि नीक चूड़ी होयत छै एतय पैसामे हमसभ कतयसँ चूड़ी पहिरब आ झैड़ियो जैत छै तुरते आगि लग बसिबै तऽ ओ सटि जैत सभटा चूड़ी पाकि जेबय झड़ि जैत कपड़ा धोबय तऽ कलर चलि जैत तऽ झड़ि जैत तै दुआरे ओ चूड़ी नहि नीक होयत छै आ काँचके चूड़ी फुटि जैत अगर तऽ एकटा गड़ि जैत तऽ बुझिऔ खूनमे खून भए जैत ताहि दुआरे काँचोकऽ चूड़ी नहि नीक होयत छै कोनो चूड़ी नहि नीक होयत छै से सीपके चूड़ी जे होयत छै ओ जे अथी होयत फुटत फुटैत नहि छै ओ टुटैत छै ओ जेना कयकऽ ओकर मुँह अलगि जैत ओ चूड़ीकऽ तऽ कोनो गपै नहि ओ तऽ बेकार होयत छै ओहिचूड़ीकऽ तऽ हमसभ लाइके नहि करैत छियै हँ लाहके चूड़ीकऽ जे कने मने लाइको करैत छियै तऽओ तऽ बेकारे पैसा ततय लागि जाइ छै जे ककरा ओतय पावर छै जे ओतय पैसाके चूड़ी लतय आ काँचोके चूड़ी जे लतय सेहो ओतय नहि नीक रहैत छै नी बढ़िआँ बढ़िआँ नहि रहैत छै चूड़ीसभ आ पइसो ततबी लागैत छै नहि नीक लागैत छै चूड़ी ओसभ